ویسے تو مجھے بہت ساری ڈش بنانی آتی ہیں جیسے پاستا آلو رول فرنچ فرائیز پراٹھا اور بھی ہیں لیکن ان سب میں سب سے زیادہ اچھا میں بناتی ہوں پاستا جو میں نے شروع سے بنایا شروع سے بنایا ہے اور اور اس سے بنانے کے لیے مجھے جس چیز نے متأثر کی ہے وہ یہ ہے جب بچپن میں جب میری امی جان باہر چلی جایا کرتی تھیں تو میں یہ اپنے لیے بنایا کرتی تھی اس وقت یہ اتنا اچھا تو نہیں بنتا تھا اب لیکن اب بہت اچھا بنتا ہے اور اب میں یہ بنا کر سب کو کھلاتی ہوں اور سب کو بھی بہت پسند آتا ہے پاستا بہت مسالے دار بنتا ہے اور میرے ہاتھ کا سب لوگ بہت پسند کرتے ہیں اور پاستا میرے گھر میں میرے سے مجھ سے سب لوگ کہتے ہیں بنانے کے لیے اور سب لوگ میرے ہاتھ کا بہت پسند کرتے ہیں اور مجھے بھی میرے ہاتھ کا یہ والا پاستا بہت اچھا لگتا ہے